पहले हमारी संस्कृति में बहुत से ऐसे व्यवसाय होते थे जो आज कल तो लगभग बंद ही हो गये हैं लोगों ने करना ही छोड़ दिया है क्योंकि आज कल नया ज़माना आ गया है पहले मनोरंजन के लिए लोग कठपुतली का डांस करवाते थे कठपुतली की डांस के माध्यम से कोई कोई शिक्षा देते थे लोग वह देखते थे और उनका व्यवसाय चलता था आज कल कठपुतली का डांस कोई देखना पसंद ही नहीं करता क्योंकि आज कल उनकी जगह टी वी मोबाईल ने ले लिया आज कल लोग टी वी के सामने लगे हुए होते हैं मोबाईल देखते हुए रहते हैं कठपुतली डांस कौन देखना पसंद करता है पहले लोग चित्रकारी करते थे आज कल लोग तो लोगों ने चित्रकारी करना बंद कर दिया है और यदि कोई चित्रकारी करता भी है तो उसकी व्यवसाय को उतना साम्म नहीं दिया जाता है क्योंकि आज कल नए नए तरीका आ गया है तो लोग उस नए तरीकों को अपनाते हैं पहले बहुत से ऐसे कलाएँ होती थीं पत्थरों पर मूर्तियाँ बनाते थे पत्थरों पर डिजाईन बनाते थे और लोग उसे देखना उसको ख़रीदना पसंद करते थे पर आज कल इतनी नए नए चीज़ें आ गई हैं इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि उन पुरानी चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं देता पुराने लोग घर पर ही भेष भूषा बनाते थे घर पर साड़ियाँ बनाते थे घर पर ही वस्त्र बनाते थे और उनका व्यवसाय चलता भी था पर आज जो ज़माना आया है नए नए कपड़े आ गए हैं उसके वजह से जो पुराने संस्कृति के जो भेष भूषा है उसके तरफ़ तो लोगों का देखना भी बंद हो गया है पहले का भोजन बहुत ही अच्छा बहुत ही साधारण था बहुत ही अच्छे से खाते पीते थे और आज कल तो अंगरेजी खाना चाईनीज खाना ने जगह ले लिया है जैसे की मानो पुराना खाना तो लोग भूल ही गए हैं पहले लोग लकड़ी की गाड़ी बनाते थे और लकड़ी के गाड़ी में ही सफ़र करते थे आज कल तो इतने सारे साधन बन गए हैं की लकड़ी की गाड़ी तो देखने को भी नहीं मिलती है कई सारी ऐसे हस्तलिपियाँ करते थे शिल्पलिपियाँ करते थे आज कल यह सारे व्यवसाय बंद हो गए है क्योंकि जब ज़माने में ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें आ गई हैं की वह पुराने संस्कृति को उसने कहीं दबा दिया है मुझे लगता है की पुराने संस्कृति को थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए पुराने संस्कृति के व्यवसाय को बढ़ावा मिलना चाहिए आज कल के नए नए अंगरेजी व्यवसाय ने पुराने संस्कृति व्यवसाय को दबा दिया है